खेलानि सोमोन्दै आं सिगांआव उन्दैआवथ' ओरैनो जोङो बल जोबोयोमोन बल जों गेलेबोयोमोन बाथा गेलेबोयोमोन बिदिनो खाबादि गेलेबोयोमोन बिदिनो बायदि रोखोमनि खेला गेलेबोयोमोन बिदिनो लासै लासै देरै देरै बैसो जाबोबाय गोबाव जाबाय दा बेहाय

जों खेलाफोरखौ खेलायाव गोजान जाबाय बा जों खेलायाव खेलाखौ रोंला बैसो जानाय हिसाबै माने माबा मोदोम लेरबाय खेलाखौ रोंला दा ओंखायनो आं खेलानि सोमोन्दै बा बेखौ खेलायाव माने दा गोजान जाबाय खेलायाव खेलाखौ आं बारा दा खेलायावनो आं ओंखारला बारा गोदोलाय ओरैनो सेंग्राफ्राव उन्दैआव बिदिनो अनेख धरननि अनेख खेला गेलेबोबाय बिदिनो मा होनो बायदिसिना जों नारें बल जोबोयोमोन बल जोबोयोमोन बिदिनो बाथा गेलेयोमोन आरो बिदिनो खाबादि गेलेयोमोन एखम्बा बिदिनो उन्दै समावथ' बे मा होननो थाखुमालायनाय माबानाय बिदि गेलेयोमोन दा बेफोर दा बोराय बोरायफैबाय होनानै दा आं खेलानिफ्राय गोजान जाबाय दा आंनि खेलानि माबा बुंनायाव